भोपाल ज़िले में लोकप्रिय कुछ सामान्य पारंपरिक व्यंजन और खाद्य पदार्थ बहुत से प्रकार के हैं यहाँ पर आपको भोपाल की चाय यहाँ के जलेबियाँ और यहाँ पे मिलने वाली पोहा जो कि भोपाल ज़िले में बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ की रूमाली रोटियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं जो कि एकदम देसी तरीके से ही तैयार किया जाता है और यहाँ पर बनाई जाने वाली तंदूरी रोटियों को हमेशा भट्ठियों पर ही सेका जाता है और भोपाल में सबसे ज़्यादा बनने वाली प्रसिद्ध व्यंजन उसका नाम है दाल बाफ़ले और दाल बाटी जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ज्य ज़िले की संस्कृति और इतिहास को भी दर्शाते हैं